जी जी ठीक छै जी जी ठीक विद्यालयमे तऽ पठन पाठन नीके जकाँ चलि रहल यऽ जी

जी जी जी जी जी जी जी जी अपनेके निर्देशक अनुपालन हेतै पठन पाठनके व्यवस्थाके सुधारमे जे कदम उठावैके अपने सँ निर्देश प्राप्त हेतै ओकर अनुपालन निश्चित रुपसँ कयल जेतै जी जी जी जी जी जी निश्चित निश्चित कयल जेतै श्रीमान जी हम तऽ मैथिलीए पढ़ाबै छी जी गद्य पद्य जखन विद्यार्थीके जे इच्छा होइत छनि ओ पढ़ायल जाइ छै जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी